कोनो बात नहि जे छै ने अहाँ एकबेर थानापर आबिकऽ रिपोर्ट लिखा देबै ठीक छै

हुँ तऽ कोनो बात नहि छै अहाँ एकबेर थानापर आबिकऽ रिपोर्ट लिखा दिऔ ओहिके बाद देखै छिए एखन भैए रहल छै झगड़ा की तऽ कोनो बात नहि कोनो बात नहि छै हम अपन स्टाफ़ नहि नहि सुनबाहि किएक नहि करबै हम हमरहुँ तऽ मतलब बैठले रहै छी न इएह सभ कामे छी हमर तऽ फेर अहाँके हम सुनबाहि किएक नहि करबै नहि नहि नहि एहन नहि होना चाही हम जे छै ने हैए अभी हम थानापर छिए थानापर छिए कान्स्टेबलके भेजलिए हँ दोसर गाम कियाकि ओतहु कोनो मैटरे रहै तऽ स्टाफ़सभ आबि रहल छै तब हम तुरन्त निकलै छिए झगड़ा भैए रहल छै तहन तऽ निकलिए जाएब जखन एखन तुरन्त निकलिए रहल छी हम ठीक छै नहि नहि कोनो बात नहि छै आबि रहल छी रस्तेमे छिए आ कहलहुँ की जे अहाँके एकबेर थानापर आबिकऽ गवाही दिअ पड़त अहूँके आओर गवाही दिअ पड़त आओर रिपोर्ट अहाँ लिखा देतिए ने तब बढ़िआँ हेतिए ओना हमर कान्सटेबल आबि रहल अइ नहि नहि झगड़ा के सभ करि रहल अइ की नाम छिए दुनूके आओर दोसरके रुना देवी दुनू झगड़ा कथी लए करलक नापी जोखीमे तऽ ब्लडिंग फ्लडिंग नहि ने भेलै हँ कपार कान नहि ने फूटलै हँ ककरो फूटिओ गेलै नहि नहि फूटि गेलै हँ तऽ कोनो बात नहि छै ओकरा इलाज उलाज करबाबिऔ बग़लमे जे डॉक्टर जे अइ ओकरा नहि नहि हम आबिए रहल छी रास्तेमे छी ठीक छै एक़रासँ इलाज फिलाज करा दिऔ बाक़ी हम आबै छी तब बताबै छी अहाँके नहि नहि हम आबै छी तब अहाँसँ बात करै छी फेरो ठीक छै